हा तव्हां केर था ॻाल्हायो हा किथां था ॻाल्हायो मां हा तव्हां कहिड़े हंधि जाइ वरिती आहे कहिड़े हंधि जाइ वरिती आहे हा टे माणा तव्हांजा घणा घणा रुम आहिनि

हा पहिरें माड़े ते पंज अच्छा पोइ छह रुम अंडरग्राउंड टाको हा ॿियों ऐं बाथरुम घणा आहिनि हा त इहो किचन घणा आहिनि

गीजर गीज़र हराइणो आहे हा शावर घणा हराइणा आहिनि हा फुआरा फुआरा घणा टे हा गरम पाणी जी व्यवस्था रखणी आहे हा हुन जे नगरपालिका जी लाइन उहे घणा नलका फिट करणा आहिनि हा ॿियों बॉर जी व्यवस्था आहे तव्हां जे घर में उन में घणा नलका लॻाइणा आहिनि अच्छा ठीकु आहे ऐक ऐक्सट्रा पाणी जी सुविधा आहे छा टाके बाके जी न त हाणे तव्हांजा टोटल नलका नव ॾह थी वेंदा गरम पाणीअ जो अलॻि थींदो पाइप लाइन उन जो अलॻि हिसाबु किताब आहे सादी लाइन जो अलॻि आहे प्लास्टिक जा नलका लॻंदा उन जो अलॻि हिसाबु ऐं जेके मैटल जा या पितल जा जेके बि लॻंदा नलका उहे उन्हनि सभिनीनि जो अलॻि अलॻि आहे अघु हाणे जेको फुट जो हिसाब आहे लाइट इन जो पाइप फिटिंग जो उहो अलॻि अलॻि नमूने आहे तव्हांखे पाइप जी अगरि फिटिंग कराइणी आहे उहा तव्हांखे पी वी सी एल जी आहे के उन जी लोह जी आहे हा त लोह जो अघु वधीक आहे ऐं तव्हां पी वी सी एल में कराइणी हुजे त उन जो अघु घटि आहे पी वी सी एल जा न भई हिकिड़े फुट जे हिसाब सां अञां चओ ॾह रुपिया त हुन जो तव्हांखे टीणो अघु लॻंदो जेको लोह जो टीह रुपिया अधीक जेके जेके तव्हां भई पितल जा नलका त उन जा जहिड़ो नलको ॿ सौ रुपिया हिक जी मजदूरी टे सौ रुपिया पंज सौ रुपिया प्लास्टिक में लॻंदो तव्हांखे पंजाहु रुपिया सौ रुपिया अहिड़े नमूने जुदा जुदा नंग जे हिसाब सां है पोइ उहो तव्हां अच्छा चलो ओके